हमरा आरके जेना गाँवमे जेना कोनो भी बच्चा होइ छै तऽ सबसँ पहिले बच्चा होइ छै तऽ हुनकर छओ दिनके बाद छठिहार होइ छै छठिहारमे बहुत तरहके यानि नवका वस्त्र पहिला बेर बच्चाके वस्त्र छठिहारमे पहिरायल जाइ छै जेनाकि पहिला ओहि दिन बच्चाके कोई भी नया वस्त्र पहिरायल जाइ छै आओर ओहिके बाद यानि कहावत छै जे शुद्ध मानल जाइ छै जे ओहि दिन पहिरायल जाइ छै छओ दिनके बाद बच्चा के छठिहार मे बहुत तरह के भोज भात यानि फंक्शन पार्टी जे भी होइ छै से रखल जाइ छै हमरा आरके आओर बच्चा के ओहे नाम सेहो कए नामकरण होइ छै जेकि कोई भी बच्चाके नाम राखल जाइ छै छठिहारे दिन राखल जाइ छै आओर इएह सब ओहिके उपरान्त बच्चाके किछु दिनका बाद दू साल अढ़ाइ साल तीन सालके बाद बच्चाके मुण्डन होइ छै बच्चाके मुण्डनमे तरह तरहके नीक पाण्डित जीसँ पहिले दिन तकायल जाइ छै दिन तकेलाके बाद बच्चाके मुण्डन के डेट राखल जाइ छै मुण्डनोके डेटमे बच्चाके घरमे सब कर कुटुम्ब आबै छै आब अयलाके बाद बच्चाके तरह तरहके नया वस्त्र प्लस हजाम आबै छै हजाम अयलाके बाद बच्चाके केशके मुण्डन करै छै आओर उपनयन हमरा आरके तऽ नहि होइया लेकिन हमरा गाँवमे किछु ब्राम्हण छथिन किछु नहि बहुत छथिन जे हुनका आरके उपनयन होइ छै हुनका आरके कार्यक्रम बहुत लम्बा चलै छै जेकि दस दिनके बारह दिनके समथिङ्गमे होइ छै उपनयन आओर ओहिमे यग होइ छै मड़वा बनै छै बहुत तरहके एहन छै जे बच्चाके हुनकर मड़वा पर बहुत तरहके अथी होइ छै हर समान ओतऽ यानि एवलेवल रहै छै बच्चाके अथी करैके लिए ओहो उपनयनमे कम से कम बहुत तरहके सर कुटुम्ब हर चीजके भोज होइ छै मिथिला मे ओहिके बाद बच्चाके विवाहमे सबसँ पहिले शगुन शगुन होइ छै शगुनमे लड़किओ पक्षसँ यानि आबै छै शगुन चढ़बैमे लड़को पक्षसँ आबै छै शगुन चढ़बैमे दुनू पक्षसँ शगुन चढ़ेलाके बाद लड़का लड़कीके जहन दिन तय होइ छै ओहि दिन यानि जाहि दिनमे शादी करैके छै पण्डीतजी सॅं दिन तकेलाके बाद यानि यानि मस्त यानि सुन्दर मुहुर्त देखलाके बाद ओहि डेटमे शादी फिक्स होइ छै शादी फिक्स भेलाके बाद सब सर कुटुम्ब सब आबै छै सर कुटुम्ब अयलाके बादमे हमरा आरमे सबसँ पहिले यानि हमरा आरमे सबसँ पहिले अयलाके बाद माटिकोर होइ छै माटिकोरके बाद कुम्हरम होइ छै कुम्हरम सब भेलाके बाद जाहि दिन शादी रहै छै ओहि दिना सुबहे सुबह मड़वा बनै छै मड़वामे पाँच आदमी आबै छथिन पाँच आदमी अयलाके बाद मड़वाके अपन बान्है छै आओर सुबह से शाम तक सब शादीमे तैयारी कयने रहै छै यानि सुबह संँ शाम तक यानि तैयारीमे लागल रहै छै जे यानि आइ शादी हेतै तऽ शादीके हर चीज राखल जाइ छै शादी कयलाके बाद रातिमे जे शादी होइ छै अपन एक जगह एक दिन एना भेल जे शादीमे माइरो आर भए गेल हमरा आर सब देखलहुॅं से मारि कनि मनि नहि भेल पूरा भयङ्कर भऽ गेल एना भयङ्कर भऽ गेल मारि कि कुर्सी उठम उठा पटकम पटका भऽ गेलै कुर्सी देह पर तोड़ि देलकै बाराती आरके आ ओहो कनि मनि नहि खूब भयङ्कर मारि भऽ गेल बाराती आरके हालाँकि खूब मारि लगलै जेकि बाराती आरके मारि लगलै ओहिमे बाराती आर बहुत बुरी तरह से मारि आर खेलकै किएकि बाराती आरमे दारु आर पी कऽ आयल छलै दुनू हुनका आरके तऽ मारि बदमाशी केलकै आ कखनो जे बाराती रहै छै गउँआ से बलगर नहि ने भए सकैया ताहि दुआरे बारातीके बढ़िऑं जकाँ मारि लगलै आओर ओहिके बाद अगिला दिन भने विदागिरी भेल एतऽसँ लड़का लड़कीके विदा भेल कि हमरा आर मे तऽ ओहिके अगिले दिन विदागीरी भऽ जाइ छै किएकि हमसब यादव परिवार से छी आओर इएह सब होइके बाद अपन लड़का लड़की गेल चारि दिनके बाद चौठारी होइ छै आ ई सब सब काम समाप्त भेलाके बाद अपन जीवन लोग सुखी सम्पन्नसँ जीवैया